हांवेंन शर्ट ऑर्डर केल्लो निळ्या रंगाचो शर्ट जो खूब सुंदर आसा आनी कलरय फोटवार दिसता त्याच प्रकारान तो आसा दुसरे म्हणल्यार जो शर्ट आसा तेजी कपड्याची कॉलीटी खूब बरी आसा म्हणजे जशी हांवेंन ऍक्पॅक्ट केल्ली तशी आसा आनीक जशे पयशे आसा तशे वर्थ फॉर मनी ह्या प्रकारांत तो आसा जितले पयशे हांवे भरले आप हांव त्या पयश्यांनी खूब सॅटीसफायड आसां कपडो धूलो की तेजी सुता बितां कांयच येयनात आता हांवेन तो ऑलमोस्ट स म्हयने जाले वापरला खूब रफ वापरून सुद्दां तो खूब बऱ्या कंडीशनान आसा शर्ट खूब उत्तम कंडीशनाचो बऱ्या कॉलिटीचो शर्ट आसा घालतगीरय हांव फोटवानय खूब बरो दिसता तसोच घालगीर गरमी जायना तशेंच ह्या शर्टाची कॉलिटी आनी एक म्हणजे कितलोच चुरमूटयलो जाल्यार तो चुरमूटोन वचना फॅर मारलो की बरो शेपीन येता आनी बरो वेवस्थित उरता